हमर घरे जब पाहुनके सब अबैछै तऽ हम्मे ओकरा सबसँ पहिले कुर्सी दए छिए बैठे लए टेबुल सब दए छिये बैठे ले अहि टेबुल पर पानि देइ छिऐ पिबए लए आओर कुर्सी दए छिऐ आओर प्रणाम करैत छिये आओर बैठाएके मम्मी पप्पाके बुलाएके सब बात विचार करैत छी तऽ ओकरबाद फेवरिट ओकर बढ़िआँ जे निमन खाना पीनाके बारेमे पूछै छिए कि की खयबह कि नहि खयबह कि अच्छा लागैत छै कि नहि लागैत छै तऽ ओ सब जेसब बतबैछै कि हमरा पनीरे खायके मोन छौ पनीरे बना दीहे पनीरे कहै छै बनबैले तऽ पनीरे बनबै छिए नहि तऽ कहै छै मुर्गे मछली तऽ मुर्गे मछली बना दए छिए आब जेहन ओकरा मोन होइत छै ओहनके खाना पकाके पाहुन सबके हम्मे सब खिलबए छिए आओर स्वागत बढ़िआँसँ करैत छिऐ एकदम घरमे दए छिये सुतय लए घरमे जे सुतैछै पङ्खा वन्खा लगा देइ छिए रातमे पानि दय दए छिए आओर हाल समाचार सब पूछैत रहैत छिए कि केनाके यहाँतक आबैके विचार बनले आऒर सब घरमे कि हाल समाचार सब छै इएह सब पूछ पूछै पाछति खतम हो जाइत छै समय तऽ चलि जाए छै